گوتم بدھ نگر کو پریدھان کا شہر بھی کہا جاتا ہے اس اودھیوگ میں لاکھوں لوگ کاریہ کرتا ہیں جن میں سے لگ بھگ ساٹھ پرتیشت شومیک مہیلایں ہیں گوتم بدھ نگر میں لگ بھگ دو ہزار پانچ سو ریڈیمیڈ کپڑا فیکٹریاں استھت ہیں بلدیو سنگھ اولکھ اتر پردیش راجیہ کے ایک بھارتیہ راج نیتگیہ ہیں وہ ورتمان میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا کے روپ میں اتر پردیش دیدھان سبھا میں بلاس پور نکوین چھیتر کا پرینیدھتو کرتے ہیں